अहाँके जिलासँ आयल छी हस्पताल अर य की नहि

कतौ रूकबै आब बाहरे लऽ कऽ जाइ पड़तै तऽ गाड़ी गाड़ीके भाड़ो लगतै होइके चाही पैसा पैसा एक मुठ लेबै तबे ने बड़का डॉक्टर लगन जेबै गाड़ीके तेल से लगतै आओर दबाइके पैसा से लगतै तऽ की कही ओइ समयसँ ने मिलाके जाइ पड़तै डॉक्टर लगन जेबै जे छै से दिल्ली तब लए जेबै ओ दिल्ली तब लए जेबै ओतऽसँ ठीक कराकऽ अनबै गाड़ीके भाड़ो लगतै की करबै हँ जाइए पड़तै जाइए पड़तै लए कऽ हँ लए कऽ हँ लए कऽ चलि जेबै दिल्ली देखा देबै डॉक्टरसँ बढ़िआँ डॉक्टरसँ जाँच परख कए कऽ ठीक छै राखू